میں نے ایک بار کام میں غلطی کی تھی جب میں اپنے آفس کے کام سے دوسری جگہ گیا ہُوا تھا تو وہاں مجھ سے ایک غلطی ہوگئی تھی اُس میں ایک کیمرے کا پارٹ مجھ سے کھو گیا تھا جو کہ اُس کام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پھر میں نے وہ پارٹ وہیں کے مارکٹ سے خریدا اور پھر میں نے اُس میں لگایا اور وہ کام میں نے شروع کرا جس کی وجہ سے کام بہت اچھا ہُوا اور مجھے اپنے آفس سے بہت شاباشی مِلی اُس وقت میں تھوڑا گھبرا گیا تھا جب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو میں نے اپنی سُوجھ بُوجھ سے اپنی عقل سے میں نے سوچ سمجھ کر میں نے وہیں پر وہ کام سنبھال لیا جس کی وجہ سے مجھے تعریف سُننے کو مِلی اور میرا منوبل بھی بہت بڑا